आमी ज्या जाग्यार रावता तो जागो क्लीन दवरपाचो जंयसर ज्या जाग्यार आयदनां आसात म्हणजेच ज्या जाग्यार पाणी सांठून रावता तीं आयदनां काडून उडोवपाची सगळ्यो जागो क्लीन करपाचो पंचायतीक सांगान स्प्रे मारून घेवपाचो जेणे करून ते जराळी चड जावचे ना मागीर आपूण जंय रावत त्या घराक सगळ्याक नेट लावन प्रोटेक्ट करपा जाय जेणे करून जराळी घरान येवचें ना मागीर आमच्या कोणची धाकटी भुरगीं आसात किंवां व्हडलीं भुरगीं आसात जाणटी आह तांकां कसो कांय करूंक जाय तो सगळें सांगूक जाय